کچھ عام غلطیاں جو لوگ پہلی بار ڈرائنگ شروع کرتے وقت کرتے ہیں جیسے کہ اُنھیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ڈرائنگ کرنے کا جو آلہ ہے اُسے کیسے پکڑا جائے اُنھیں اُس آلہ کو صحیح سے پکڑنے کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ڈرائنگ کرنے کا جو آلہ ہے اُس آلہ کو صحیح سے پکڑے اور ایک ایمیز بنا لے اپنے ذہن میں جو بھی آپ بنانے جا رہے ہیں تاکہ اُس سے آپ اُس کے اکاڈنگ ڈرائنگ کرتے چلے جاتے ہیں لیکن سب سے بڑی چیز جو ڈرائنگ میں اہمیت رکھتی ہے وہ ہے مشق آپ اگر مشق کریں گے اور روز کریں گے تو آپ کی ڈرائنگ بہتر اور بہتر دِن بدِن ہوتی چلی جائے گی اور جب آپ مشق کرتے رہیں گے تو آپ کسی بھی چیز کی ایمیج آسانی سے بنا سکتے ہیں اور ڈرائنگ میں ایک اچھا اعلی ڈرائنگ کرنے والا بن سکتے ہیں